जोंना आफा बोराय बाथौ नालाय बेवहाय होयो जोंना दाउज्ला मासे गोजा होयो आमफ्राय बेखौ होखांब्ला आइ बिमा लोखिआव दाउदै दैसे होयो आरो बे जाखांब्ला दाउजो मासे संबोराय संबुरैयाव होयो आरो बे जोबखांब्ला बै आइ बिमा बिस'हरिआव फारौ जरा होयो जों फारौ जरा होखांब्लाथाय जोंना बै आफाखौ हगारबाय जोंना आफाखौबो हगारबाय दै सान्थि सारनानै आरो बे आइ बिमा लोखिखौबो हगारथ'बाय आरो आमफ्राय आइ संबुरैखौबो दोन्थ'नाय जायो आरो बिदिनो दै सान्थि सारनानै दोन्थ'यो आरो बिदिनो जोंना आमफ्राय जोबबाय आरो जोबनानै नै दाख्लै बावैसो जोंना रायजोआव फुजा होयो नालाय बिदिनो लोखि फुजा होयो आरो लोखि फुजायाव बिदिनो बयबो रायजोफोर थाङो बिदिनो फारौ अमा दाउ बायदिसिना बुरजा नांथारगौ आरो बेखौ होयो बोरमाबो नांगौ बोरमा बुलि होयो रायजोआव बयबो ज' ज' थांलायनानै रायजोयैनो ओंखारनानै बयबो खुंहैयो आरो बेवहायनो ओमफ्राय फुजा होखांब्लाथाय जोबबाय जाबाय लोंबाय जोबबाय आरो बेवनो बावलायलाङो आं गुजुनायानो हाला